असांजे कटनीअ में हरे माधव जो मेलो लॻंदो आहे जंहिं मेले में ॾाढे ई प्रकार जा माण्हू ईंदा आहिनि ॾाढा ग्रुप ईंदा आहिनि जेके माण्हू ॾाढा ॿाहिरां ॿाहिरां बि ईंदा आहिनि इहे ग्रुप ठाहे करे ईंदा आहिनि कंहिं कपिड़े जा साम कपिड़े जो सामान खणी ईंदा आहिनि हथ ई बुनियल चादरूं इहे उहो खणी ईंदा आहिनि कंहिं ॾाढा ई मिटीअ जा सामान खणी ईंदा आहिनि कंहिं संगमरमर जा कंहिं चूड़ियूं कंहिं लालियूं कंहिं बिंदियूं कंहिं त माण्हू ॾाढा ई घणा ॾाढियूं ई शयूं ईंदियूं आहिनि इहे सभु ग्रुपबाइस ईंदा आहिनि उन खां पोइ अलॻि अलॻि संस्कृतिअ जा माण्हू असां सभु हिते मिलंदा आहियूं अची करे कटनीअ में कटनीअ में ॾाढो ई वॾो मेलो लॻंदो आहे असांजे बाबा माधव शाह जो मेलो ॾाढो ई प्रख्यात आहे इन में जबलपुर कटनी सतना मैहर रीवा जा ॾाढा माण्हू ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि प्रकार जा माण्हू ईंदा आहिनि जेके अची करे असांजे कटनीअ में ॾाढा नृत्य ॾेखारींदा आहिनि कंहिं कमाईंदा आहिनि कंहिं घुमणु ईंदा आहिनि जीअं असां बि कटनी जा रहंदियल थियासीं त असां बि कमाइण जी सोचींदा आहियूं असां वटि जीअं हिंदुस्तानी बि रहंदा आहिनि भया उहे बि हिते कमाईंदा आहिनि मेले में अची करे ॾाढो ई बढ़िया मेलो भरजंदो आहे झूले वारा ईंदा आहिनि गुबारे वारा ईंदा आहिनि इहे सभु पंहिंजे पंहिंजे ग्रुप ठाहे करे पंहिजियूं पंहिजियूं दुकानियूं लॻाए करे विहंदा आहिनि इन खां पोइ साईंअ वटि संस्कृति मेलो लॻंदो आहे संस्कृति तव्हांजो ॻाइण वॼाइण सभु थींदो आहे इन में असांजो जेको बि हूंदो आहे असां हिते कमाए बि वठंदा आहियूं घुमी बि वठंदा आहियूं ॿाहिरां माण्हू बि ईंदा आहिनि ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं ॾाढे ई सुठे नमूने सां असांजो इहो महीनो मल्हायो वेंदो आहे